आं बाजाराव गंसे बल पेन बायदोंमोन आरो बे पेनाखौ मोजां मोन्ना बायदोंमोन आरो बियो स्मार्ट जेल मोन नाथाय लाबोबाय लाबोनायनि अखानायै बे बल पेना गाज्रि जाबाय आरो आं बेखौ सानाखैमोन दि गाजि जागोन नाथाय लिरफैबाय आङो बे उनावनो गाज्रि जानायसो मोनबाय आरो